हेलो जी प्रकाश जी बोल रहे हो सर में प्रह्लाद बोल रहा हूँ मेरे घर पर कुछ सीढ़ियाँ लगवानी है

तो सर उसका नाप जोख करना किसी पहले मैंने लगवाई नै थी अब लगवा रहा हूँ इसलिए नहीं नहीं उस टेम गलती करदी अब लेकिन अब बहुत जरूरत पड़ रही है मेरे को नही सर मेरे को अल्युमुनियम की लगवानी थी कितने की लमसम है तो फिर सर तो सर वो मेरे को लगवानी हे अल्युमीनियम की क्या वो खराब नही होती है जल्दी इसलिए वो अल्युमीनियम की सही रहती है बारिश वारीश में तो सर फिर कब आओगे नाप जोख करने के लिए तो सिर्फ फोन कर देना बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल भेज देंगे आ जाओ ओके